میری رہائش گاہ سے بینک کافی دور ہے اور مجھے وہاں جانے کے لیے ٹیکسی یا ای رکشہ کا کرنا پڑتا ہے میرے شہر میں کئی سارے بینک ہیں جیسے اسٹیٹ بینک آف انڈیا یونین بینک آف انڈیا آئی سی آئی سی آئی بینک ایچ ڈی ایف سی بینک ایکسس بینک پنجاب نیشنل بینک بینک آف بڑودا کینرا بینک انڈین بینک آلہ آباد بینک ایکسیٹرا بزرگوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ہمارے گاؤں میں بینک کی طرف سے ایجینٹ آتے ہیں اور ان کا بینکنگ کا سارا کام گھر پر ہی کر کر جاتے ہیں لیکن جن بزرگوں کو پینشن ملتی ہے ان کو بینک جانا پڑتا ہے